हमारे हमारे यहाँ देश में वैसे तो अनेकों त्योहार होते हैं जो कि हर चीज जों से जुड़े होते हैं हिंदू धर्मों में मुसलमान धर्मों में और पंजाबी धर्म कई बौद्ध धर्मों में भी हमारे त्योहार होते हैं जो कि हमारे खानपान की बात करें तो बहुत सी चीजें दीवाली पर गुझिया पपड़ी या सेव आदि बनाए जाते हैं और होली पर भी कई चीजें बनाई जाती कच्चा पक्का खाना बनता है संक्रांति की बात करें तो संक्रांति में मंगोड़े पकोड़े तिल के लड्डू गजक पपड़ी आदि विशेष चीजें बनाई जाती हैं और जब और त्योहारों की बात करें तो पंजाबियों में लोहड़ी का त्यौहार भी होता है जो कि उनके यहाँ भी तिल गूजर की पपड़ी चलती है मूंगफली की चिक्की चलती है आदि और केरल की बात करें तो केरल में भी कई त्यौहार हैं जो वहाँ पर भी खिचड़ी बनाई जाती है संक्रांति के जैसे त्यौहार वहाँ गुजिया वो तिल तिल गूजर की पपड़ी बनाई जाती है मूंगफली की चटनी बनाई जाती है और कई त्योहार हमारे देश के लिए भी और हमारे विभिन्न त्यौहारों को ध्यान को रखते हुए विभिन्न चीजें खान पान का विशेष इस्तेमाल त्यौहार किया जाता है